दस हजार दो सौ बीस पन्द्रह हजार दो सौ तीस सोलह हजार सत्रह हजार दो सौ दस अठारह हजार दो सौ दस